हाँ जी मैडम मैं एक एम आर हूँ आपसे बात कर रही हूँ हम लोगों ने एक दवाई बनाई है जो कि सभी तरह के सिर दर्द को दूर करती है इंसान उसके लिए अधिक परेशान नहीं होता है नहीं तो कइयों बार दवाई लेने के बाद भी सर में दर्द बना रहता है हल्का हल्का इस तरह का कोई भी दुष्प्रभाव हमारी दवा के कारण नहीं होता तो मैं आपसे मिलना चाहूँगी आप बताईए मैं आप से कब मिल सकती हूँ आप अपना टाइम शाम शाम को कितने बजे आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है मैडम शिंदे की छावनी पर ठीक है मैडम मैं शाम को पहुँच जाऊँगी आपके पास और आशा करती हूँ कि आप हमारी दवा को ढेर लोगों को बोलेंगी कि वह हमारी दवा का इस्तेमाल करें इससे उनके बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा हमारा लिए भी सही रहेगा और आप भी थोड़ा इस प्रशंसा के पात्र बनेंगे कि हाँ वहाँ से उन डॉक्टर साहिबा उनको एक दवाई हाँ बिल्कुल आप इसको पहले आप देखिएगा फिर इसे उसके बाद ही आप अपने मरीज़ों को बताइएगा और फिर वो जब आप इन सब चीज़ों से संतुष्ट हो जाएँ और हमें इस बात की पूरी आशा है कि आपको हमारी दवाई पसंद आएगी और आप लोगों को बिल्कुल अपनी ओर से अपने विश्वास में लेते हुए उस दवा के उपयोग के लिए बोलेंगी धन्यवाद मैडम हाँ जी बिल्कुल मैं शाम को पहँच जाऊँगी